मूंखे मीठी शइ ठाहिण वणंदी आहे जीअं कि गजरुनि जो सीरो गजरुनि जो सीरो मुंहिंजे घोट खे जाम पसंदि आहे इनकरे मां ठाहींदी आहियां मां पंहिंजी माउ खां उहो सिखियो हुओ हर कंहिंजो तरीक़ो अलॻि अलॻि थींदो आहे गजरुनि जो सीरो ठाहिण जो जीअं की कहिड़े प्रेशर कूकर में ठाहींदा आहिनि कि कढ़ाई में ठाहींदा आहिनि सिपरी में ठाहींदा आहिनि मां सिपरी में ठाहींदी आहियां मुंहिंजो ठाहिण जो तरीक़ो थोरो अलॻि आहे मां पंहिंजी माउ खे उहो ठाहिण सिखियो पहिरों गजरूं कदूकसि कयो हुन में इहा खीरु विझो खंॾु विझो प्लस हुनखे जाम घुमाईंदा रहो घुमाईंदा रहो हुन खां पोइ ड्राइ फ्रूट्स विझो हुन खां पोइ हुनखे सिजाइण लाइ रखो इअं करे कलाकु ॾेढु ख़तमु थी वेंदो आहे गजरुनि जो सीरो ठाहिण में छोकी मुंहिंजे घर में मुंहिंजे घोट खे मुंहिंजे ॿारनि खे जाम पसंदि आहे गजर जो सीरो खाइण ऐं थधिनि में इअं असांजी मीठाइण आहे थधि में गजरूं बि जाम सुठियूं ईंदियूं आहिनि ऐं सस्तियूं बि ईंदियूं आहिनि इनकरे असां गॼरुनि जो सीरो थधिनि में ठाहींदा आहियूं इहो गजरुनि जो सीरो लॻभॻि हर घर में ठहंदो आहे पर अलॻि अलॻि तरीक़े सां ई ठहंदो आहे केर मिठाण वधीक पसंदि कंदा आहिनि केर घटि पसंदि कंदा आहिनि ऐं केर पाणी में ई सिर्फ़ु ठाहींदा आहिनि कंहिं खीरु बि न विझंदा आहिनि कंहिं खसिखसि विझंदा आहिनि कंहिं न विझंदा आहिनि गजरूं थधि में खाइण जाम सुठियूं हूंदियूं आहिनि